दैनि सानस्रिनायनि बेलायाव आङो सिगां सम एक्सारसाइस बानायग्रोयो बिनिफ्राय देहाया गरम मोनो बिनिफ्राय बे देहा गरम मोननायाव बिलो बिलोमायाव दुगैयोब्ला सानस्रियोब्ला जोङो लासै लासै सानस्रिग्रोनांगौ बिनिफ्राय हाखु दावरा खरा सानस्रियोबा देहायाव मेंनाय फैयो आरो सानस्रिनो हाया जायो लोरबांथि जायो सानस्रिनोबा दैयाव दुगैनोब्ला सानस्रिनायनि सिगां लासै लासै दैयाव सानस्रिगोरनांगौ बिनिफ्राय गोबाव सम दैयाव गेलेनो हायो सानस्रिनो हायो आरो बेबायदिनो बियो लासै लासै सानस्रि सानस्रि बिनिफ्राय सानस्रिनायखौ रोंलांनो हागोन आरो गब'नाय मानसिखौ बोखांनो हागोन बेफोरबायदि दानि गथ'फोराथ' दैफोराव दुगैब्लाबो सानस्रिनो रोङा बोरैबा सानस्रि नांगौ बोरैबा सानस्रि नाङा बेफोरखौ जेबो मिन्थिया दैयावबो दुगैनो मोनैनि थाखायनो दैयाव सानस्रिनो सोलोङोब्ला लासै लासै दै थब्लेहालागै सानस्रिनानैसो गोथौ दैयाव लासैनो सानस्रिनो हागोन बेनिखायनो सानस्रिनायखौ जोंनो जेरैबाबो नांगौ बहायबाफोर दै बानाफोर जायोब्ला जोङो सानस्रिनो रोंनांगोन आरो गुबुनखौबो मोजाङै मोजां बासायनो हागोन बेफोरबादि सानस्रिनाय सिगां जोङो गावबा गावनो सांग्रांथि जानांगोन दैया बेसेबां दाहाराव फैदों बेसेबां खम दाहाराव फैदों बेफोरखौ जों बोरै बारनो हागोन बेफोरखौबो नायग्रोनांगोन बिनिफ्रायसो दै दाहाराव जों बासायनो हागोन सानस्रिनो हागोन बिनि थाखायनो जोंनो सानस्रिनायखौ नांथारगौ